ترمیم اور نظر ثانی کا عمل میرے لیے بہت منظم اور سوچ سمجھ کر کرنے والا مرحلہ ہوتا ہے جب میں کسی تحریر پر کام کر رہا ہوں اور کر رہا ہوتا ہوں تو اس کا پہلا مسودہ عموماً خیالات کو جمع کرنے اور بنیادی ڈھانچہ قائم کرنے کے لیے ہوتا ہے پہلے مسودے میں بہتر کی زیادہ فکر نہیں کرتا بلکہ اسے ایک خام خیالی خاکہ کے طور پر دیکھتا ہوں پھر اصل نظر ثانی کا عمل شروع ہوتا ہے پہلے مرحلے میں میں مکمل تحریر کو ایک بار غور سے پڑھتا ہوں تاکہ اس کے مجموعی بہاؤ اور معنی کو سمجھ سکوں اس کے بعد میں غیر ضروری الفاظ کو کم کرنے جملوں کو واضح اور مختصر بنانے اور بیان کو زیادہ منظم کرنے پر کام کرتا ہوں اس عمل میں یہ بھی دیکھتا ہوں کہ آیا اہم نکات مؤثر انداز میں بیان ہوئے ہیں یا نہیں اگر کہیں تفصیلات کی کمی محسوس ہو تو اسے مزید وضاحت کے ساتھ شامل کرتا ہوں دوسرے مرحلے میں زبان گرامر اور املا کی تصحیح پر توجہ دیتا ہوں میں یہ یقینی بناتا ہوں کہ تحریر میں کوئی گرامر یا املا کی غلطی نہ ہو کیونکہ یہ قاری پر منفی اثر ڈال سکتی ہے اس کے علاوہ جملوں کے اندر ربط اور ساخت کو بہتر بنانے پر بھی کام کرتا ہوں تاکہ تحریر پڑھنے میں آسان اور دلچسپ ہو آخری مرحلے میں میں اپنے آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ کیا یہ تحریر قاری کے لیے مفید اور دلچسپ ہوگی اس میں میں تحریر کو ایک بار پھر سے پڑھ کر دیکھتا ہوں کہ آیا پیغام واضح ہے اور تحریر میں روانی ہے یا یا نہیں اس سارے عمل کے دوران میں وقتاً فوقتاً وقفہ بھی لیتا ہوں تاکہ تازہ نظر سے تحریر کو دیکھ سکوں اس منظم عمل سے میں اپنی تحریر کو بہتر سے بہتر بہترین بنانے کی کوشش کرتا ہوں